औ आदै ओमफ्राय गारि सालाय गासिनो दङ नामा अ ओमफ्राय गाबोन फ्रि ना बहाबाफोर रिजार्भ थांनो गोनां दङ सेरफांगुरि थांनांगौ दङ रिजार्भ खा नामा ना ओरैनो सानफ्रोमबो सालायनाय अ अ होनबा ओमफ्राय गाबोननि अनगायै गुबुन सानावथ' रिजार्भ गैया ना अ माने समफोराव बङाइगाव थांनांगौ दङमोन ओमफ्राय सोलाबगोनना समफोर अ अ सोलाबगोन खोमा माने सिउर खालामनांगोन आरो आंहा थांथारनो नांगौ नालाय माने बेनिफ्रायनो क'क्राझार टाउन निफ्रायनो थांगोन ओमफ्राय भाराफोरा बेसे लायो औ औ औ औ रिजार्भ आव सानसे जागोन किन्तु एसे बेलासि जाबोनो हागौ बेलासि माने मोनाबिलि जाबोगोन पास्स'जों जागोन ना आरो एसे खम खालामनो हागोन नामा जानाय लोंनाय थाफासिगोन नालाय इसे खम खालाम जागोनखोमा आरो ओमफ्राय दा गारि सालायगासिनो दं ना सालायथ'वाखै दा बबेयाव थांदों होनदोंमोन ए बबेयाव थांदों होनदों दिनै औ औ औ औ औ दे होनबा आदै मा होनो आं गाबोन बेलासियाव नोंखौ खिन्था हरफिननोसै समफोर जायखिजाया थांनो रेडि थाबानो जाबाय आरो औ दे